जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में जो शिक्षा निति है वो दूसरे देशों के तुलना में बहुत अलग है और माना जाए तो थोड़ी पीछे भी है क्योंकि जो भारत में शिक्षा नीति अपनाई गई है उस में हम देख पाते हैं कि ये रटने वाली शिक्षा नीति है और यहाँ पर जो बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो बिल्कुल डिग्री या डिप्लोमा के लिए भेजा जाता है कि हमारे बच्चे या तो डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कल लें और थोड़ी सी कुछ जॉब कर लें परन्तु ऐसा नहीं होता है शिक्षा का मतलब होता है कि जो हम सीख रहे हैं उसको हमारे जीवन में उतारना और हम बताना चाहते है कि जो भारत में शिक्षा है वो सिर्फ़ कागज़ी सीखा है बस लोग बस क्लास में पास हो जाए या बात करें तो एक साल पढ़ लें और पास हो कर अगली कक्षा के लिए मार्कसीट उनको मिल जाए इस प्रकार की शिक्षा है दुसरे देशों में जो हम शिक्षा की अगर तुलना करते हैं तो काफ़ी आगे हैं शिक्षा का स्तर वहाँ लोगो को सर्टिफिकेट्स कोई मतलब नहीं होता है मतलब जो शिक्षा तुम ने अपने जीवन में उतारी है उसका विशेष महत्त्व होता है और अलग तरीक़े से पढ़ाना और जो भी ज्ञान है वो बहुत अलग तरीक़े से दिया जाता है विदेशों में तो मतलब कई पहले ही कम्प्यूटर से शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ हो गया था और बच्चे जो बच्चों का जो लेवल है वो पहले है कई एक्स्ट्रा लेवल हो गया था पढ़ाई में परन्तु भारत में इसे अपनाने में काफ़ी समय लगा है और जो विदेशों में कई वर्ष पहले हो चुका था वो आज हमारे भारत में शुरू हुआ है कि कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ाई होगी या कंप्यूटर से सम्बंधित विषयों को बच्चों के शिलेबस में डाला जाएगा ये अभी हुआ है परन्तु इसके वजह से हमारा देश जो है काफ़ी पीछे रह गया है और हम चाहते हैं कि जो हमारी शिक्षा नीति है उस में बदलाव करना चाहिए उसका जो सिलेबस है उस में बदलाव करना चाहिए इतना इतना सारा सिलेबस ना हो कर अगर काम का सिलेबस है या फिर कोई भी विशिष्ट प्रकार का सिलेबस अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो ये ज़्यादा होगा अच्छा होगा बच्चों के लिए क्योंकि अभी हम बच्चों कि जो किताबें देखते हैं तो मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि उनकी जान से ज़्यादा जिसको ना बच्चे से अच् अच्छे से पढ़ पाते हैं और ना अपने जीवन में पुर्णतः उतार पाते हैं यदि कम शिलेबश हो और अच्छा हो तो ये थोड़ा अच्छा होगा बच्चों के लिए और साथ ही हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा को ले कर तो हमारी भारत सरकार को क़दम उठाना चाहिए और कुछ शिक्षा का जो तरीक़ा है वो बदलना चाहिए दुसरे देशों दे कुछ सीख कर हमारे देश के शिक्षा नीति में बदलाव तो ज़रूर ही किया जाना चाहिए इस प्रकार के सुधार हमारे देश में करना चाहिए और हमारी शिक्षा सिर्फ़ रटने वाली या कागज़ी शिक्षा नहीं होना चाहिए कि बस पास हो गए और हमें डीग्री डिप्लोमा मिल गया बस हमारी सोंच यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए इसको छोड़ कर भी मतलब जो हम सीख रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसको पूरे तरीक़े से हमारे ज़िंदगी में लाना हमारे जो हमारा डेली रूटीन है उस में उतारना ये सही तरीक़े से होगा तभी हमारे भारत में शिक्षा शिक्षा को ले कर थोड़ा सुधार होगा